ٹھیک ہے آٹھ دن کا ٹور رہے گا اور سیون سیٹر کار چاہیے آپ کو تو آپ کی پرائز رینج کیسی ہے تو اس حساب سے میں کار بتاتا ہوں کون کون سی اویلیبل ہے ہمارے پاس ہاں ہاں سر وہ تو پرابلم نہیں ہے آپ ایک کام کریے ارٹگا لے کر جائیے اس کا بھاڑا آٹھ دن کا ہوگا پندرہ ہزار روپیہ آٹھ کلو میٹر کے حساب سے رہے گی گاڑی اور آپ بے فکر رہیے گا ڈرائیور بھی ہمارا بہت اچھا ہے اور ارٹگا کا اسپیس اور اے سی وغیرہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی لاسٹ ٹیم کا ریٹ الگ تھا سر ابھی ڈیزل کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اتنا تو سمجھنا پڑے گا